हैलो हाँ जी मैम एल आई सी से रीमा एजेंट बात कर रही हैं श्री कृष्णा से मैम मुझे बीमा करवाना है वह क्या क्या पॉलिसी हैं आपकी बीमा से जी और कोई दूसरी जी और इसमें कोई बाद में कुछ और मिलता है एक्स्ट्रा हाँ जी जी और वह पहले वाली पॉलिसी बताई है वह दस हज़ार वाली उसमें भी ऐसा ही है या अलग है कुछ जी जैसे कि बीच में किस हिसाब से देते हैं कमीसन इसमें जैसे कि बीच में एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो फिर उसके बाद भी ठीक है तो मैं आपके वहाँ आ जाता हूँ आप मुझे और बता देना क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फिर आप मेरा कर देना जी ठीक है